अ हेल' ए मावोदा मावनायालाय जोङो खामानि मावग्राना

ए ओरैनो मा फोगोन आदैया बेसर ने ओमफ्राय खै बिगा दस बिगा ने औ ओमफ्राय ओरैनो माबायदि जेनेबा फोनायल' ना माबायदि ए दाय औ औ

थिखा हिसाब बोला मिलायहैनो नागिरालै गोबाव जायोना ओमफ्राय सानसे हिसाबबोला मावजायो आरो मावनोबा दिन सिस्टेम

ओरैनोथ' जोङो साब्रै दंखायो साब्रै थाखायो ओमफ्राय औ इनिफ्राय बे फोनायफोर खामानि मावनो माने बुरजा बुरजा फोबोला एसे मानसि नांगौ जायो नालाय ओमफ्राय जोंना आदैनि सायाव आरो साबैसे लायो जों हले साब्रै पार्टि दंखायो आरो

ए लाजागोन दा ओरैनो जों ओरैनोसो दंखायो

जागोन जागोन

औ औ औ आं खोन्थाना होनोसै उनाव न उनाव खोन्थानोसै नोंथाङा जोंजों बायनायावल' थाफाब्लानो जाबाय नोङो जों खिन्थाना होगोन माया मोजां माया गाज्रि इफोरबायदि नङा होमब्ला बेसराबो बेलेक बेलेक दं नालाय

ओमफ्राय गाबोन फुङाव लोगो हमदो औ गाबोन फुङाव औ औ

औ अ अ जागोन उथायना होनांगोन ने उथायनाया माने जोंथ' फोनायल'सो लायो नालाय हाजिराखौ ओमफ्राय फोनायनि उनाव बे उथायनायाथ' उनावसो जागोन नालाय बे उथायनायखौबो नांगौ उनाव हाजिरा मिलायना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय मोसौ मोसा नायनायफ्रा आदैनि दायथ' जासिगोन बियो औ औ औ औ औ

औ औ औ लायजागोन

मोनगोन मोनगोन नार्सारियाव लाय नार्सारियावबो मोनगोन होमब्ला गाबोन फुङाव रायज्लायनोसै ने गाबोन औ गाबोन फुङाव लोगो हमना मोजां रायज्लायनोसै दे अ दे दे दे